जोंनि ओनसोलाव गोबां असुबिदा जाबाय आरो लामाफ्रानो मोजां नंला आरो रोंबाबो रोङै बादि लोंला जाला थालाजोब्बाय साख्रि बाख्रिबो नागिरनो रोंला बिदिनो गोदाव सोराव जालाजोब्बाय मानसिफ्रानो आरो गाव गावनि माबा रोंनायखौबो गाव गाव नाजानो रोंला बेफोरबादिजोंनो गोदोसो गोदोसा थालांजोब्बाय आरो फरायनोबो सुबिदा मोनबाय बेफोरावबो मोजाङै फरायनो गोसो जाला मानसिफोरा आरो जों माथो होननो रोंबावनो आरो